पंज नंबर जो दस थमां लेइयै दस लक्ख तक आंदे जि'यां त्रीह् होई गेआ सट्ठ होई गेआ अस्सी होई गेआ इक सौ बारां होई गेआ इक सौ चौदां होई गेआ